हमारे जो गाँव है वहाँ पर बिजली रहती है मतलब जब मतलब हमारा गाँव का मौसम अच्छा रहता है तो हमारे गाँव में बिजली रहती है अगर कोई मौसम मतलब बिगड़ा हुआ गया हमारा लाइन जो हमारा जो बिजली है वह हमेशा कट कर रह जाएगा क्योंकि अगर मौसम में कुछ बिगड़ गया तो ऐसे तो पूरा मतलब एक महीना दो महीना चले जाएगा अगर वह काट देंगे तो कुछ ही देर में हमें जो बारिश या हमें कुछ विपदा आता होगा तो कुछ ही देर बाद हमें मिल पायागा तो मुझे लगता है कि यह काटना चाहिए और अगर मतलब मुझे इक मतलब असुविधा है कि कभी कभी हमारे जो यहाँ पर है वह ठीक मतलब ठीक गर्मी की मौसम में ठीक वह सोने वक्त ही वह काट देंगे इसकी वजह से मुझे बहुत चिड़चिड़ी लगती है मतलब बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता कि जब भी तुम सोना चाहोगे वह उस समय ही बिजली को मतलब काट देंगे तो एसे मुझे बहुत बुरा लगता है और बहुत मतलब हम सो नहीं पाते हैं न यह एक बहुत बड़ी बात है तो मैं अपनी सरकार से कहना चाहूँगी कि अगर यह अच्छा हो जाए तो कोई मतलब हमें कोई प्रा असुविधा की बात नहीं होगी ऐसे तो सर्दी में तो बिजली की ज़रूरत नही होती है न लेकिन लाइन की तो ज़रूरत होती है तो यही एक कारण है और कुछ नहीं